दासिमाव आं माखासे गोबां रोखोमनि ट्रेक्ट'र नुबाय बेफोरनि मादाव माहिन्द्रा सनालिखा बेफोर ट्रेक्ट'रफोरा माबोरै खामानियाव सोलिफैयो बुंनो थाङोब्ला जेरै आबाद मावनायाव बाहायनाय जायो आबाद मावनायाव हाखौ फुरहोनो थाखाय हालेवनायाव बाहायनाय जायो आरो फसलफोरखौ लांलाय लाबोलाय लांलाय लाबोनाय खालामनायाव बाहायनाय जायो आरो बे आरो न' लुनायाव गोनां जानाय

गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर जेरै बाला अन्थाइ आरो सिमेन्ट बायदि बायदि बेफोरखौ ट्रेक्ट'रजों लाबोनाय जायो बेबायदिनो लामा बानायनाय बिल्दिं बानायनाय न' लुनायफोराव बेबायदि ट्रेक्ट'रखौ बाहायनाय जायो जायफोर बेसादखौ मानसिया गाव हारसिङैनो थिखांनानै लाबोनो हाया बैफोर बेसादखौ ट्रेक्ट'रजों थिखांनानै लाबोनाय जायो आरो दानि मुगायाव ट्रेक्ट'र बाहायनाया दोरोंआरि राहाफोरनिख्रुय गोबां फारागथि दं गोदोनि मुगायाव आबाद मावनाय आरो मुवाफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायाव जिब जुनारफोरखौसो बाहायनाय जायोमोन दानि जुगाव ट्रेक्ट'र फैनाय लोगो लोगो सुबुंफोरनि खामानि मावनाया जोबोद गोरलै जानानै होबाय ट्रेक्ट'र ओंखारनाय लोगो लोगो गोदोनि दोरोंआरि मोसौजों हालौनाय मोसौजों लांलाय रोगानाय खालामनाय आबाद मावखांनानै आबाद मोनोब्ला बेखौ थिखांनानै लाबोनो थाखाय मोसौ बाहायनाय जायोमोन मोसौ आरो मोसौजों बोनाय गारि बेखौसो बाहायनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव ट्रेक्ट'र फैनाय लोगो लोगो बैफोरनि गोनांथि गैलिया आरो गोख्रैसिन आरो थाबसिन खम समावनो बे दाबसेनिफ्राय गुबुन बै दाबसेसिम बेसेबांखि गिलिर जायामानो बेखौ थाबैनो थिखांनानै लाबोनो हायो बेनिखायनो बुंनो हायोदि ट्रेक्ट'र ओंखारनाय लोगो लोगो दोरोंआरि माखासे राहाफोरा गोमालांबायानो मानोना ट्रेक्ट'र बाहायाबा गावनि समाबो बेखार थाङो आरो गोदोनि दोरोंआरि आदब खायदाखौ बाहायबाय थानांगौबा गोबाव सम नांगौ जायो बेनिखायनो दानि मुगायाव गोबां सुबुंफोरानो दोरोंआरि राहाखौ गारनानै गोदान मुगानियाव ओंखारनाय ट्रेक्ट'रखौ बाहायनाय जायो